हॅल् गूड मॉनींग आ सांग कितें आलें कसलो इशू किदें आलें हा ओके आतां

ना आतां हांव येवपा शकाना म्हजी आतां मॅनेजमँटा वांगडा मिटींग आसा सो ती एटॅण करुंगूच जाय एनी हाव तुमी मातशें सिनयर सराक घेवन करा न्ही सॉल्व इशू आयक सांगता म्हाका पळय येवपाक गावाना किऱ्याक ही व्हडली मिटींग आसा बिकॉज ही ज मिटींग जावंक ना जाल्या स्टुडंसाचे खातीर खूब लॉस जात्लें सो तीन पळय आयक ती आ ओके आ राव हांव उलयतां मॅनेजमँटा कडेन पळयता मिटींग फुडें धुकलोंग गावता आल्या नाल्यार मागीर सांगता तुका आ एलो

आ येता येता न ना हांव आत्तां हाजे कडेन मॅनेजमँटा कडेन उलयतालो ताणें आंगलें मिटींग कँसल जावपा ना म्ह ते पॅरंणसांग सांग हांवें डि सि प्रिंसिपल येवपा शकाना म्हुणू आ तुंवें आ तूं हँडल कर न्हू तें सगळे हांव प्रॉब्लम कशे सॉल्व कोरूं शकता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय ओके ओके बेगीन तांकां पांचूत मिनटां सांगां आ बेगीन मिटींग आसा म्हणून सांग